एकवीह जनवरी उणिवीह सौ अठेतालीह टे डिसम्बर ॿ हज़ार टेवीह ॾहीं जून उणिवीह सौ सतेतालीह अरड़हं मार्च ॿ हज़ार सतरहं चोवीह जुलाई ॿ हज़ार ॾह